आं सानसेयाव एटलिस टु आवार्स मिनिमाम प्रेक्टिस खामनाय जायो कनटिनिउवासलि नङाब्लाबो ओह बिदिनो खामानि मावनायफोराव बा थाबायनाइ बा ओम बिदिनो बास'न सुनाय अर ओंखाम संनाय बेफोरावहाय आङो ओह ट्रेक केरिय'केखौ इउटुबनिफ्राय केरिय'के दामनानै बिदिनो खन्नाय जायो आरो ओह गिटारखौबो आङो प्रेक्टिस खालामो सानफ्रामबो सामफ्रामबो टाइम दिहुन्नो हायाब्लाबो ददसेब्लाबो टेन मिनिट्सब्लाबो आङो दामो मानो होमबा ओह प्रेक्टिस गैयाबा दामनो रोंयि जालाङो आरो आखाइयाबो ओह हमनो हायि जालाङो सायो उम स्ट्रिंस हमनायाव आखाइया सायो बिदिनो ओह सल' आङो सोलों जेन्नायानों आङो जेब्ला क्लास एइदावमोन ओह अब्लानो आङो लोगोफोरजों ओम ओह खनजेन्नाइ सुरु स्टार्ट खालामदों उम बिदिनो ग्रुब सं कम्पिटिशन्सफ्रावहाय आङो जोङो पार्टिसिपेट खालामोमोन फ्रेन्स फ्रेन्सजों आरो आङो हारसिंबो पार्टिसिपेट खालामोमोन उम सह बिदिनो आरो जोङो लोगोफोर ग्रुबजों जोङो बेन्ड खुलिनायनिबो जोंहा सिमां दंमोन नाथाय बियो जाफुङासै आरो थेवबो जोङो मोनसे इंलिस मेथाइ लिरदोंमोन जेब्ला जों क्लास ओइदावमोन लिरिक्सखौ जोङो गावनो बानायनानै लिरदोंमोन आरो ओम रेकर्द खालामदोंमोन फनावहाय नाथाय ओम गिदिर स्टुदिअ'फ्राव जोङो रेकर्द खालामनाय जायासै जोङो ओह देनां फिउसारफोरावहाय जोङो लोगोजों ज' जाफिन्नानै जोङो इदिनो ओह प्रेक्टिस खालामनानै मोजां मोनसे गित दिहुन्नो सिमां दङ